बिल्कुल कोई बी स्टेट ऐ कोई बी डिस्ट्रिक्ट ऐ कोई बी जिला होई गेआ कोई बी राज्य होई गेआ ओह्दियां अपनी अपनी इक खासियता होंदियां ओह्दे केईं मश्हूर मंदर होंदे न केईं मश्हूर जगह होदिंया ना ऐसे इतिहासिक पलेस होंदे ना कि जित्थे बास्ते जेह्ड़ा उत्थे रौह्ने आह्ला उसी पता होंदा जेह्ड़ा बाह्रा आंदा उसी नेई पता होंदा ऐ ते बाह्रा आह्ला हमेशा कुतै बी बाह्र जिसले इत्थै आंदा घूमन बास्तै ओह्दे मन च इ'यै होंदा कि में चल इस जगह जारनां एह्दे बारे च में ना कुछ नालेज में ना गेन करां ओह् आइयै सानू पुछदा ऐ कि इत्थे केह्ड़े केह्ड़े साइड सीन न ते मि कुत्थै कुत्थै जाना चाहिदा केह्ड़ी केह्ड़ी खास जगह न जियां अस अज्ज दे टाइम च कोई बी टूरिस्ट आंदा ऐ ओह् दो दिन दा अपना शेड्यूल बनाइयै आंदा ऐ अपना कटरा च इक दिन ओह् दर्शन करी ओड़दा इक दिन नुआढ़े कोल पूरा बचदा ऐ इक दिन ओह् इस गल्ला रखदा कि जेह्ड़े नाड़े लोकल साइड सीन न ओह्दा में अपना मनोरजन करी सकां ओह्दा में अपना नालेज गेन करी सकां ताकि में अपने घार जाइयै अपने बापस जाइयै लोकें गी रिस्तेदारें गी सनाह्गा कि उत्थे एह् पाइंट ऐ ते बड़ा फेमस ऐ जियां पाइंट दे बिच्च आई जंदा शिवखोड़ी शिवखोड़ी इक ऐसा प्लेस ऐ जित्थै मश्हूर ऐ कि शिवजी पार्वती दा उंदी ब्याह दे टाइम आस्तै ओह् मश्हूर ऐ जियां उत्थै इक पराने लोक आखदे उत्थै दो कबूतर ऐसे न जेह्दे जेह्ड़े कि सारें गी नेईं लभदे ओह् कुसै कुसै गी लभदे जिसी लभदे ओह् बड़ा नसीब आह्ला बंदा होंदा ऐ ते शिवखोड़ी जेह्ड़ा मतलब ऐसा स्थान ऐ जेह्ड़ी ओह्दी गुफा ऐ ओह् अगर बाहरो दिक्खो ते सोचदा ऐ बंदा कि जेह्ड़ा मोटा बंदा ऐ ओह् नेईं जाई सकदा लेकिन जेल्लै ओह् जांदा ऐ ओह् ओह्दे आस्तै ओह् उन्नी गै खुल्ली होई जंदी ऐ ओह् अराम नाल अंदर चली जंदा एह् उस जगह दी ख़ासियत ऐ ते कन्नै गै एह् काफी टाइम पराने टाइम आखदे उत्थुं चलदी आवा दी लोक दी बड़ी मान्यता होंदी लोक शिवरात्री उप्पर जांदे न ते जग करदे ना भंडारे करदे न ते त्रै त्रै दिन रौंह्दे न ते मतलब उत्थै शरधालू बड़ा जांदा उस तू बाद जियां साढ़े चिनाब रिवर ऐ इत्थै रियासी च जित्थै राफ़्टिग होंदी ऐ अज्ज दे टाइम च कोई बी असेंगी टूरिस्ट पुच्छदा अस ओह्दे आस्तै आखदे न कि एह्दे कन्नै एह् होंदा कि चलो इक साढ़ी डिस्ट्रिक्ट बिच्च राफ्टिंग दी सुविधा बी अवलेबल ऐ एह्दे बास्तै इक साढ़ी इक छवि बनी जंदी ऐ खूबसूरती होर बधदी ऐ क्योंकि कुछ लोकें गी कुछ जेह्ड़े शरधालू आंदे ना उनेंगी एडबेंचर दा बड़ा शौक होंदा ऐ जो कि उत्थै ओह् राफ्टिंग करियै अपना पूरा करदे न एनजाॅय करदे न उस तू बाद साढ़ा पाइंट आई जंदे ना जियां बाबा धनसर आई गेआ बाबा धनसर जेह्ड़े शिवजी दे भक्त होंदे न शिवजी दे भक्त दे पूरे देश दे कोने कोने बिच्च बस्से दे न ओह् ऐसे भक्त होंदे चाहे रस्ता किन्ना बी मुश्कल होऐ किन्ना बी पैदल होऐ किन्नी बी पौड़ियां होन हसदे हसदे चढ़ी जंदे ते हसदे हसदे उतरी जंदे एह् उस तू बाद कुछ पाइंट आई गे जियां साढ़ै इत्थै बाबा घार जित्तो ऐ बाबा घार जित्तो जेल्लै अस सनाने अपने गेस्टें गी सनाने कि भई इत्थै बाबा घार जित्तो स्थान ऐ उत्थै तुसेंगी जाना चाहिदा ओह् पुछदे ना कि इत्थै मान्यता केह् ऐ क्यों फेमस ऐ अस उनेंगी सनानें कि एह् माता रानी दे बहुत बड़े भक्त रेह्दे न इनेंगी उंदा आशिर्बाद बी प्रदान ऐ आशिर्बाद आशिर्बाद मिले दा ऐ ते अस उनेंगी इयां बोलियै ऐ जागरुक करने आं जो उंदी सच्ची घटना घटनां असें पढ़ी दियां ते श्रद्धा जात्तरू उत्थै जंदा दर्शन दूर्शन करदा काफी लुत्फ उठांदा इंया गै नौ देवियां दा स्थान ऐ जित्थै कि वटरफाल दी सुविधा दा प्रबंध ऐ उत्थै लोक जेइयै माता रानी दे दर्शन बी करदे न उस तू बाद न्हांदे बगैरा काफी एनजााय करदे न इयां इक स्थान इत्थै आई जंदा ऐ अपना स्याड़ बाबा स्याड़ बाबा जेह्ड़ा ऐ ओह् सतारां सौ फुट तू लेइयै जां दो हजार फुट उप्परा झरना पैंदा ऐ जो कि दिक्खने च बहूत ही आकर्शक ते खूबसूरत लगदा ऐ जेल्लै श्रद्धालू उत्थै जांदा ऐ ओह् दिखदा ऐ एनजाय करदा ऐ नुआढ़े थल्ले न्हांदा ऐ नुआढ़ी वीडियो बनादा ऐ अपलोड करदा ऐ ते उसी इस चीज दा बडा आनंद मिलदा ऐ ते ओह् बड़ा खुशी खुशी गै कम्लीट करियै बापस आंदा ऐ इस तू बाद साढ़ा इक जेह्ड़ा ऐह्म पबाइंट ऐ इत्थै ओह् सलाल प्रोजेक्ट ऐ हर बंदे गी शौक होंदा कि में डैम दिक्खां लेकिन डैम दिक्खने दा मौका उत्थै गै मिलदा ऐ जित्थै ओह् डैम अवलेबल होऐ ते सारे राज्य सारी डिस्ट्रिक्ट अवलेबल नेईं होंदा ऐ इस्सै गल्लै कोई टूरिस्ट आंदा ऐ अस उसी सनानें हा कि तुसें ज्योतिपुरम जाइयै पैहले नुहाड़ी प्रमीशन बनानी ऐ फिर तुस डैम अदंर जाइयै दिक्खी सकदे ओ कि ओह् पानी मतलब डैम दी डैम कियां बनाए दा ऐ डैम कियां खड़ा होऐ दा ऐ ओह्दा केह् स्टकचर ऐ चे पानी कियां खड़ोंदा ऐ बिजली कियां पैदा होंदी ओह् सब एह् दिक्खियै इक उंदा प्रक्टिकल ऐक्सपीरंयस बधदा ऐ उस तू बाद कुछ साइड सीन आई जंदे न जियां साढ़े जम्मू डवीजन ऐ साढ़ी जम्मू डवीजन बिच्च जम्मू कि आखदे साढ़ा मंदरे दा शैह्र मंदरा दा शैहर इस गल्लै आखदे क्योंकि इत्थै बड़े बड़े फेमस मदंर मंदर हैन जिंदी अपनी मान्यता न जो अज्ज दे टाइम च मन्ने जंदे न जियां ओह्दे च बाह्वे आह्ली माता ऐ बाह्वे आह्ली माता च सोमबार ते बहूत ज्यादा रश होंदा ऐ क्योंकि लोक मनदे न माता गी हून नवरात्रे दा काफी रश होंदा ऐ होर उत्थै मंदर दे कन्नै कन्नै उत्थै इकोरियम ऐ गार्डन ऐ जो कि इक टूरिस्ट बास्तै काफी अच्छा स्थान ऐ टूरिस्ट उत्थै खुशी खुशी जंदा ऐ उस तू बाद साढ़ी हिस्टारीकल हिस्टरी ऐ जम्मू कश्मीर दी अपने राजा हरी सिंह होर उंदी जेह्ड़ा म्यूजियम बने दा ऐ उत्थै लोक जेइयै ओह्दा लुत्फ उठांदे न ते ओह्दे बारे च जानने च कोशिश करदे न क्योंकि ओह् कुर्सी काफी परानी कुर्सी ऐ जिसी दिक्खियै लोक काफी आनंद लैंदे न इयां गै साढ़े जम्मू बिच्च इक बाडर ऐ सुचेतगढ़ बाडर जो कि जम्मू तू कोई चाली किलोमिटर ऐ जो कि अस अपने गेस्ट गी हमेशा गाइड करने कि अगर थोआढ़े कोल टाइम होऐ तुस उत्थै जरूर जाओ अगर शनिबार ते ऐतबारे उत्थै शामीं परेड होंदी ऐ जो कि इक मौका मिलदा ऐ सामनै पाकिस्तान दा बाडर दिक्खने लेई ते अपने हिंदुस्तान दी लास्ट रेखा दिक्खने दा मौका मिलदा ऐ एह् स्थान बी काफी खूबसूरत स्थान ऐ ते काफी हिस्टोरिकल स्थान ऐ जो कि इक अपने हिंदुस्तान कन्नै हर व्यक्ति नू बनाई रखदा ऐ धन्यावाद